हेलो क्या आप स्विग्गी से बात कर रहे हैं सर मुझे मेरे यहाँ पर एक भव्य पार्टी का आयोजन किया हुआ है मैंने तो उसके लिए खाने का ऑर्डर करना है अपने दोस्तों के लिए दोस्तों में एक पार्टी रखी हुई है तो उसके लिए हमें खाने की के लिए डिलेवरी का समय बता दीजिए कब तक हो जाएगी हमें आप ये बताइए की डिलेवरी कब तक हो जाएगी और खाने पर कोई विशेष ऑफर चल रहा है या नहीं यदि कोई विशेष ऑफर हो तो आप उसको भी बता दीजिए और डिलेवरी के समय को हम जितना हो सके उतना कम कर लीजिए क्योंकि ये पार्टी मैंने अपने दोस्तों के साथ रखी हुई है तो दोस्तों का कहना है कि पहले हम खाना खाएंगे उसके बाद में हमारा जो भी बातचीत है उसको करेंगे तो आपसे निवेदन है कि पहले तो हमें कोई डिस्काउंट के बारे में बता दीजिए कि कितना डिस्काउंट है कितना नहीं और डिलेवरी का भी बता दीजिए कि कब तक डिलेवरी हो जाएगी